कुसै बी क्षेत्र दी भाशा उस क्षेत्र च रौहने आहले माहनू दी पंछान होंदी ऐ जियां साढ़ी डोगरी भाशा साढ़ी पंछान ऐ अस डोगरे आंं आक्खने हा शानै कन्नै असें जित्तियां ना जंगा घमसानै कन्नै जिसले गीत सुनने आं अस ते बड़ा गौरवान्वित मैहसूस करने आं लेकिन अपने अपने मनै दे परता खोलियै दिक्खो ते अज्ज दे जमान्ने च किन्ने डोगरे ऐसे न जि'नेंगी डोगरी भाशा आंदी ऐ किन्ने डोगरे ऐसे न जेह्ड़े अपने न्याने गी डोगरी भाशा सखाने दा इक निक्के जेहा प्रयास करदे न तुस पंजाबियें गी दिक्खो कुदै बी चली जाओ बदेश च कुतै चली जान पर उंदी पजांबी जेह्ड़ा ऐ कुतै पिछड़ी दी निं ऐ पर डोगरे केह् अपनी जम्मू दा बाह्र गे उ'नें लखनपुर के क्रास कीता ओह् अपनी डोगरी पुरी गै भुल्ली टकांदे डोगरी संस्कृति गी भुल्ली जंदे न ते अपने आप गी अंग्रेज समझना शुरू करी ओड़दे न अंग्रेजे बी अपनी अंग्रेजियत नेईं छोड़ी पंजाबी अपनी पंजाबियत नेईं छोड़ी कश्मिरियें अपनी कश्मीरियत नेईं छोड़ी फ्ही डोगरें गी ऐसा केह्डी आफत आई गेदी ऐ कि डोगरे अपनी भाशा कन्नै अपनी समृद्ध संस्कृति कन्नै अपने लाब्बे कन्नै ओह् प्यार नेईं करदे हैन ओह् इज्जतमान नेईं दिंदे दिक्खो जी साढ़ी दादी नानी साढ़ी मावां साढ़ियां बड्डियां भैनां साढ़ी बुआ मासियां अस दिखदे हे सुत्थना पांदियां किन्नी किन्नी चुंडे आहली सुत्थना होंदियां लम्बे लम्बे कुर्ते होंदे हे ते दपट्टा होंदा हा लैने दा तरीका गै बक्खरा हा मतलब कि इक बड़ा तुस आक्खी सकदे ओ कि अज्जकल घट्ट कपड़े दा फैशन ऐ उस जमान्ने च अपने आप गी जिन्ना खट्टेआ लपेटआ जा उन्ना गै जेह्ड़ा माहनू हा उन्ना गै सनाह्कड़ा ते उन्ना गै सौहना लभदा हा पर अज्जकल गल्लां गै बक्खरियां न कपड़े लत्ते गै बक्खरे न थुआढ़ी वेशभूशा गै बक्खरी ऐ पर एह् कोई अस प्रगति दी बत्ता बत्ता उप्पर नेईं अग्रसर होआ दे अस पिछड़ा दे न की जे अपनी संस्कृति गी असें पूंझी टकाए दा ऐ अपनी संस्कृति दे बारे च असें सोचदे गै निं ऐ इक माहनू होइयै जे अस अपने संस्कृति दे सक्के नेईं आं ते अस बाकी कोह्दे सक्के होई सकने जेह्ड़ा अपना सक्का ना ओह् दूएं दा बी सक्का होई सकदा जेह्ड़ा अपना सक्का नेईं ऐ ओह् कुसै दा सक्का नेईं होई सकदा इस आस्तै पैहले अपनी डोगरी भाशा डोगरी संस्कृति डुग्गर संस्कार अपने बड्डे बजुर्गे दा आदर मान एह् करना सिक्खचै ते अपनी डोगरी दी जेह्ड़ी गौरवशाली साढ़ी परंपरा ऐ उसी अस इक ते जानचै ओह्दे बारे च जानकारी हासल करने दा प्रयास करचै ते अपने बच्चें गी इस डुग्गर संस्कृति दे बारे च ओत प्रोत कराचै एह् इस बेल्ले दी मंग ऐ की जे अस अग्गे बधना चाहन्ने आं अपनी डुग्गर संस्कृति गी अपनी औने आहली पीढ़ी दे हत्थें च सौंपना चाहन्ने आं ते असेंगी पैहलें आपू बी प्रयास करना पौग तां गै अस जाइयै इस डुग्गर संस्कृति गी बचाई सकने आं दिक्खो हां पदमा सचदेव होर पद्मश्री उ'नें डोगरी भाशा आस्तै जेह्ड़ा कम्म कीते दा जेह्ड़ा अपने हिस्से दा योगदान दित्ते दा ऐ ओह् इक निक्की जेही मसाल आंऊ तुसेंगी देआ करनी आं दिक्खो जी उं'दी गै इक आखदे नि इक उं'दा गै सपना हा उं'दा इक सपना एह् हा कि सुर कोकिला सुर समग्गरी लता मगेशंकर उंदी आवाज च उ'नें जेह्ड़े चार गीत रकार्ड करवाए दे न ओह् अमर होई गेदे न तू मल्लहा तू लोक भन्नन ठीकरियां बदाम भन्ने तूं पदमा सचदेव होंदा लिखी दी लौरी ऐ परमानंद अलमस्त हुंदी रचना औडनू रंगी दे ललारिया ते इक पद्मा सचदेव हुंदा गीत जेह्ड़ा बड़ा गै मश्हूर ऐ ते हर फौजी प्रोग्राम च जरूर बजदा ऐ ओह् ऐ भला सपाइया डोगरेया ते निक्कड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान जाइयै थम्मना कि'यां शमान चाननी गल्ल कियां लानियां पदमा सचदेव हुंदी बड़ी गै सनाह्कड़ी ते बड़ी गै खूबसुरत रचना ऐ आखने दा मतलब एह् ऐ कि साढ़े डुग्गर गीत संगीत दिक्खो जी साढ़े जागरने ब्याह् जिसलै होंदे ते जनानियां बरात नेईं ही जंदिया घर बेहियै ओह् जागरण करदियां हियां जागराणा नच्चना तरपना गाने गाने इन्ना हास्सा खेढ मखौल केह् रात कि'यां बीतदी पता गै नेईं हा चलदा ते अज्जकल ऐ है कि जनानियां बी चली पौंदिया बरातै च ते जागरणा जेह्ड़ा बल्लें बल्लें मुक्का करदा ऐ लेकिन अपनी परंपरा गी हल्लें बी थम्मीं लैओ ते किश नेईं जी बिगड़े दा आखदे जित्थे अक्ख खुल्ले उत्थें सवेरे समझो बाद च ते पश्ताने कोला खरा ऐ कि तुस उसी अपने हत्था निकलन नेईं देओ अगर तुस एह् बरासत अपनी ओने आहली पीढ़ी गी नेईं सौंपगे ते एह् थुआढ़ी अपना कसूर ऐ थुआढ़ी अपनी जिम्मेदारी ऐ ते तुस उ'नें गी अग्गें केह् दस्सगे के तुस डुग्गरे ओ तुस डुग्गर ओह् डोगरे ओ इत्थूं दे गै तुस बसनीक ओ पर ओह्दे आस्तै तुसें उ'नेंगी डुग्गर संस्कृति कन्नै परिचत ते करवाना पौग न